हमरा गाममे साग सब्जी सब जे छै मिल जाइ छै बाड़ी झाड़ी सबमे सस्ता मिल जाइ छै एतौका गाम घरके आदमीसब कनी रोपिसब लै छै किछु अपना बाड़ी झाड़ीमे ताकि हमरा खरिदै नहि पड़ै जे पैसा हम खरिदैमे लगेबै से हम कनिटा रोपि लेबै तऽ हमरा भऽ जेतै ओहीसँ मिल जाइ छै बहुत तरहके साग सब्जीसब पता जे सब होइ छै भिन्डीसब ई सब लगा दै छै तऽ भऽ जाइ छै एतय शाकाहारी छै माँसाहारी होइ छै तऽ बगलमे कोशी छै ओहिमे हरेक तरहसँ मछली मिल जाइ छै जेना माङ्गुर छोटका मछली खेसरा पोठी ई सब मिल जाइ छै तऽ ओतऽ सँ आनि लै छै महगो दै छै तऽ अगर बढ़िआँ रहै छै तऽ लऽ लै छै आओर नहि तऽ महगोपर अगर बढ़िआँ नहि मिलै छै तऽ छोड़ि दै छै तऽ ओहि दुआरे लऽ लै छै अहिठिनसँ पूजा एतऽ पूजा जेनाकि हमरा दशहारा दशहरा तऽ हमरा एतऽ तारा अस्थान छै तऽ ओहिठिना मनाएल जाइ छै बहुत दूर दूर गाँवके आदमीसब आबै छै एतऽ देखैलए से जाइ छी हमे तारा माइ अस्थान देखैलए से कतेक सुन्दर दुर्गा पूजा लागै छै नओ दस दिन तक रहै छै बहुत सुन्दर लागै छै तेना कि हमरा फेर छठि छै दीपावली दीपावली हमरा सबसँ बढ़िआँ लागै छै कियाकि लोक अपन अपन घर अङ्गना साफ सुथरा करै छै घरमे पेन्ट करबै छै अगल बगल साफ करै छै देखै छै तऽ ककरो कहि दै छै साफ कऽ दहि ने दीपावली आबि रहल छै तऽ ओहो साफ करै छै आओर अपनो किछु साफ कऽ लै छै फेर जब दीपावली जाहि दिन होइ छै ओहि दिन दीया सब बहुत जलाएल जाइ छै सब छोट बड़सँ आशीरबाद लै छै अशीरबाद दै छै ओहिदिना फेर ताहि दुआरे दीपावली हमरा सबचीज बढ़िआँ लागै छै फुलझड़ी पटाखा बम सब बच्चासब जे मतलब लै छै खरिदै छै ओ बहुत खुशसँ भऽ कऽ रातिके जलबै छै दीया सब जला दै छै अहिठिन बगलमे छै तारा माइ अस्थल ओकर अशीरबाद लै लै छै फेर बड़ोके अशीरबाद आओर तब जे फुलझड़ीसब पटाखा घिरनी ईसब चीज जलबै छै एहि लऽ कऽ हमरा सबसँ खास दीपावली लागै छै